डांस करना कोई बुरा नहीं है डांस करना जरूरी भी है बूढ़े बहुत जोन बाकी पुराने उधर से डांस से जरूरी होना चाहिए किसी घर के

तब मैं भी जाती हूँ गाना गाती हूँ डांस भी करती हूँ नाचती हूँ गाती हो तो इसमे कउनों बुराई नहीं थी बुराई नहीं थी आज हम आन के दूसरे के महिलाओं के घर महिलाओं लोग जुट कर के और अपने पड़ोसी के घर जा रही हूँ गाना गाती हूँ डांस करती हूँ नाचती हूँ शौक शौक मिटाती हूँ तो आज हमारे बहु बेटियों बेटे को बेटी को शादी भी पड़ता हैं तो मैं भी जाते है पड़ोसन के बोलाने पड़ोसन आते है तो हमारे घर भी गाती है नाचती है गाते है डांस भी करती तो इसको कोई बुराई नहीं है बुराई नहीं है इसको तो व्यवहार है न व्यवहार है मतलब आप दूसरे के घर जा रहा हूँ तब गाते है नाचते हो बजते हो खाते हो पीते हो वियाह शादी में करके आते हो अपने घर तो हमारे भी घर पड़ता है तो उसे भी लोग बुलाते हैं हमारे घर आ जाते हैं हमारे घर नाचते गाते है बनाते है खाते है एक एक से भोजन बनाते है खाते है करते है न तो एमे बुराई क्या है कोई बुराई नहीं है अब तो दुनिया का नाच होता है अब तो पहिले तन दुकन नगाड़ा बज रहा था मगर अब तो डी जे बजता है साउन्ड बजता है और और बढ़िया बढ़िया नाच होता है तो नाचने में गाने में इसमे कउनो बुराई बेज्जती बदनामी नहीं है हमारी तो नाम बढ़ रहा था नाम बढ़ रहा था कि फलाना ढिकाना का बहु बेटी औरते आये थे हमारे घर इसके गाना गाते ऐसा बढ़िया डांस करते तो उसके बेटे को पड़ रहा है तो चलिए हम लोग भी चली उसको गाना गा दे नाच दे डांस कर दे उस मिटा देंगे शौक सिंगार जाऊन होगा आप हम लोग करते है घर पर आ कर के त इ शौक है न बेटों के शादी में शौक होता है बेटी की भी शादी मे शौक होता है तो इस